آرٹ اسکول تو اس ایریے میں اسکول یا کالج ایسے نہیں ہیں لیکن جو اسکول کے حد تک کا جو بتایا جاتا ہے وہ ڈرائنگ کی شکل رہتی ہے اور اس میں آرٹس کے نامنل ڈرائنگ وہ پیپرس پہ بنائے جاتے ہیں اور وہی سکھایا جاتا ہے اور اس کا کوئی ایڈوانس اسٹیج کا کوئی یہاں پر آرٹ کالج یا اسکول نہیں ہے جس میں کوئی تربیت یا کوئی پروگرام ہو یہ بھی جو ڈرائنگ ہے وہ اسکولی لیول پر رہتا ہے اور اسکول میں وہ اجتماعی طور سے کلاس میں جو ہوتا ہے پروگرام بس وہی کافی ہوتا ہے